हमे ओ साड़ी अपने दोकान सऽ लेलहुॅं तऽ हमरा बहुत अच्छा साड़ी ठहरलै तऽ बहुत अच्छा साड़ी ठहरलै तऽ अरोस परोस जे छै से पुछै छै जे कहाॅंसॅं साड़ी आनलिही वएह दोकानमे हमहुॅं लेबै हमरो देलाइ दे तऽ साड़ी देलियै साड़ी बहुत बढिऑं रहै बढिऑं ठहरलै लम्बाई चौराई रंग भी नहि भागलै साड़ीके कलर बढिऑं छै ई लए कऽ हमर बेटी पुतौह भी चाहै छै जे हम वएहै दोकानमे जाइ कऽ लेबै अरोस परोसके भी हम तोरे दोकानमे आनबऽ कपरा खरीदैके लिये तऽ साड़ी छै बढिऑं साड़ी बढिऑं छै तऽ साड़ीके रंग भी नहि भागलै कलर भी सही छै लम्बाई चौराई भी सही छै तऽ अरोस परोसके भी हमे तऽ आनबा लेल तोरे दोकानमे खरीदैके खरदै लए साड़ी घरोमे परिवार बेटी पुतौहके साड़ी पसन्द छै जे साड़ी बढिऑं छै क्वलिटी बढिऑं छै तऽ हम ओहए दोकानमे जेबै किनै लए थमे ओहए दोकान तोरे दोकान हमे लैबा किनैके लिये ओकरा साड़ी तऽ साड़ी बढिऑं छै क्वलिटी बढिऑं छै रंग भी नहि भागलै तऽ इएह साड़ी आरो आनिहो आरो लोक क नानबा हम्मे तोरे दोकान में